ویسے میں نے کافی بڑے بڑے مجسمے بنائے ہیں اس میں کافی میں نے ایک کافی اہم اور کافی اچھا بڑا مجسمہ میں نے مہاتما بدھ کا مجسمہ بنایا ہے یہ مجھے بدھ مذہب کے لوگوں نے بنانے کے لیے کہا تھا کیونکہ ان کا ایک مندر بنا ہے تو اس میں وہ اس مہاتما بدھ کی مجسمے کو وہاں پہ لگانا چاہتے تھے تو ان کے لیے مجھے یہ بنانا پڑا اور یہ کافی میرے لیے چیلینجنگ رہا تھا کیونکہ مجھے اس میں بہت کافی اچھے سے کام کرنا تھا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو تو یہ کافی میرے لیے اہم تھا اور اچھے سے اس کی اس کو تراشنا مورتی کی تراش اچھی رکھنا تو یہ سب چیزیں یہ سب چیزوں کا کافی اچھا خیال رکھنا پڑتا ہے